मुखे लॻंदो आहे अञा ताईं असां ॿियनि ग्रहन जे कंहिं बि जीवन जे बारे में कोई बि पकी जानकारी न वरिती आहे हालाकी वैज्ञानिक अध्यन करण पिया था ऐं असां इहो नथा चई सघूं की ॿियनि ग्रहनि में काई बि जीवन जी संभावना कोन इहो थी थो सघे मां कई सरल शब्दनि में कोस कोस्मोलन कोस्मोलॉनी एक्सोबायोलॉजी ऐं प्लानेटरी साइंस जे बारे में सिखियो आहे इए विज्ञान जूं शाखाऊं आहिनि इहे असांखे ॿुधाईंदियूं आहिनि त कीअं ग्रहनि जी संरचना ऐं माहौल में जीवन जे लाइ अनुकूल थी थो सघे इन ते वीचारु करणु ॾाढो रोचक आहे